ग्रामीण खेल और शहरी खेल खेलने में अंतर गाँव में हम क्रिकेट खेल सकते हैं क्योंकि क्रिकेट के लिए एक बड़े फ़ील्ड की आवश्यकता होती है फ़ील्ड की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ग्यारह लोग खेलते हैं और ग्यारह लोग फील्डिंग करते हैं फेल्डिंग के लिए हमें बहुत दूर तक आवश्यकता होती है और शहरों में हम केवल फुटबॉल बैडमिंटर अन्य खेल खेल सकते हैं लेकिन गाँवो में हम सभी खेल खेल सकते हैं जैसे गिल्ली डंडा कबड्डी और अन्य सभी खेल खेलते रहते हैं हम लोग बहुत से खेल खेल सकते हैं कबड्डी गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा और कबड्डी हम लोग शहरो में नहीं खेल सकते क्योंकि श बहुत कम जगह रहता है कबड्डी खेलने के लिए हमें अधिक से अधिक आवश्यकता होती है